हमरा जब कोइ गाछी लगाबैके होइ छै तब हम अपना यहाँ पर दुकान पर गेलीह बिया गिरेलीह बिया कीन के लेलीह गिरेलीह ओहिके बाद ओकरा पौधा तैयार केयलीह तब ओकरा अपना गाछीमे ले जाके रोप देलीह फिर पानि पटेलीह ओ गाछी अगर पौधाके कमी रहलक तऽ आओर भी पौधा हम नर्सरीके से जाके खरीदके ले आबै छियनि इसभ पौधा रोपि देलियै अलग अलग प्रकारके पौधा रोपलीह आओर भी पौधा सभके अगर कमी पड़लक तऽ हमरा अपने यहाँ पर एक अच्छा से व्यवस्था कयले छी जाहिमे हम अपना नर्सरी जैसन बनेने छी ओहिमे कलम लगेलीह ओ कलमके फेर ले जाके लगेलाके बाद कुछ दिनके बाद ओ कलम लग गेलै तब ओकरा फिर थल थल्ला मारके अपना नर्सरी से अपने गाछीमे ले गेलीह फेर अपना गाछीमे रोपि देलीह ओहिके बाद ई एगो पौधाके तरह तैयार हो गेलक ओ सभ एक एक प्रकारके एसन पौधा बन गेलक जे हमरा अपना गाछीमे फल देबै लागलक ओहि से हमरा सभके बहुत ही सुख सुविधा होइ लगलक आओर भी पौधा सभ हम सभ नर्सरी से खरीदके ले अबै छी बहुत पौधा होइ छै जाहिसे